मध्य प्रदेश का समाचार और मीडिया मानवअधिकार और सामाजिक न्याय से सम्बन्धित मुद्दों को अलग अलग तरह से दर्शाता है जैसे कि कही किसी का स्कैंडल हो जाए तो वो उसको इतना ज़्यादा हर टी वी चैनल हर न्यूज़पेपर में ऐसे दिखाता है कि जैसे जिस इंसान का स्कैंडल हुआ उसकी कोई ख़ुद की निजी ज़िंदगी हो ही ना मतलब कोई इंसान अपने मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकता किसी के साथ रह नहीं सकता इस बात का बहुत ग़लत प्रभाव पड़ता है और जैसे कि हम देखें कि जो जनजातियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा भड़काया जाता है लोगों को और जो बूढ़े लोग हैं उनके अधिकारों का भी उलंघन होता है कई जगहों पर उनके वीडियोज़ बना कर डाले जाते हैं अगर उन्होंने कुछ बोल दिया किसी से तो उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है कि वे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कही बाहर नहीं निकल पाते हैं तो ये बहुत ही ग़लत चीज़ है जो मीडिया है मानवअधिकारों का बिल्कुल सम्मान नहीं करती है ग़लत तरीक़े से हर चीज़ को दर्शाती है बात को घूमा फिरा के पलट देती है और इस लिए फिर मीडिया को बोला जाता है कि ये तो अगर मीडिया ने सही दांव खेल दिया तो या तो आप आगे बढ़ जाएंगे या फिर आप कब्र में पहुंच जाएंगे